ہلو جی جی جی جی آواز آپ کی تھوڑی کٹ رہی ہے اوکے اوکے جی بتائیں جی دی دی جی کون سی کلاس میں بتایا آپ نے جی آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے دوبارہ بتائیں گے اوکے اوکے اوکے جی جی ارے وہ ہاں آپ کا بچہ تو خیرماشااللہ پڑھائی میں تو بہت اچھا ہے اور جی اور کافی اچھے نمبرس لاتا ہے اور ٹیچر سے میں کافی تعریف سنتا ہوں آپ کے بچے کی اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ آپ کے بچے میں ماشااللہ کہ اور بھی چیز اور بھی ٹیلنٹ ہیں بٹ سنگنگ میں میں نے دیکھا کافی دلچسپی ہے انہیں اور جو ہمارے اسکولس کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی کافی دیکھتا ہوں ان کو ایک اچھا بھی گاتے ہیں اور کافی پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں ان چیزوں میں وہ اور تو یہ کہیں سے سیکھا ہے انہوں نے یا آپ جی تو یہ آپ مطلب یہ کہیں پر آپ کلاس دلاتی ہیں کچھ

ہوں ہوں ہوں اچھا جی ہوں ہوں ہوں ہوں نہیں خیر میں نے جو دیکھا ہے دو تین بار دیکھ چکا میں تو آواز بھی بہت اچھی ہے گاتے بھی اچھا ہیں تو خیر اصل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے اسکول میں جو ٹیلنٹ بچے ہوتے ہیں ٹیلنٹ بچے ان کو تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا ان کو گرو ملے جی جی اور یہاں سے نکلنے کے بعد یہ خیر اچھی اس پہ جائیں یہ چیز کا ان کو علم ہے اور آگے کریں خوب ترقی کریں تو میں ایکچولی میرا فرینڈ بھی ایک جو سنگر ہے تو میں میری تو کوشش تھی خیر کہ ان ان سے ملاقات کراؤں ان کی اور ان جی جی

بالکل بالکل آپ ہاں اس پہ دھیان دیجیے اور اچھا جب مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے یہ خوب نام کمائیں گے جی جی ہوں ہوں ہوں چلیے میں بس کرتا ہوں ٹھیک ہے اوکے تھینک یو